ॿारु जॾहिं ॼमंदो आहे त शुरूअ जे पहिरें साल में ॿार जी छहें ॾींहुं अमूमन छहें ॾींहुं छठी करे छॾींदा आहियूं पर जॾहिं महराज ॿुधाईंदो आहे त ॿार जो जेका पैदा थियण जा जेको तारीख़ु आहे या जेको टाईम आहे उहो हींअर न थी करे ॿार सुगड़नि में ॼाओ आहे त उन जा सुगड़नि जा जेके बि पूॼा थींदी आहे उहा चालीह ॾींहं थींदी आहे त ॿार जी छठी जेका आहे चालीहें ॾींहुं रखी वेंदी आहे चालीहें ॾींहुं माउ पीउ विधि विधान सां फेरा करे पंडित फेरा कराए ॿार जो नालो रखियो वेंदो आहे छठी थींदी आहे ॿार जे कनि में विधि विधान सां कनि में ॿार जो नालो वठी करे ऐं ॾाढो वॾो जेको बि त्योहार आहे उन खे मनाए करे जहिड़े जे मनाए करे कयो वेंदो आहे उन खां पोइ ॿार जो पहरियों दशहरो मुन्नड़ अमूमन मुन्नड़ लहंदो आहे अलॻि अलॻि सिंधियुनि में अलॻि अलॻि आहे त कीअं को कीअं थो करे को कीअं थो करे उन जी प्रथा कहिड़ी आहे उन जो व्यवहार कीअं आहे पर अमूमन पहिरें दशहरे ते ॿार खे पीलो वॻो पाए करे पंडित खे सुठी तरह भोजन रोटी खाराए करे दान पुन्य करे धाम धूम सां मुन्नड़ कयो वेंदो आहे इहा असांजे सिंधियुनि जी परंपरा आहे रीति रिवाज आहे जेका वॾा अॼु ताईं पोइ कंदा आहिनि असां कंदा आहियूं